हेलो क्या मेरी बात जेवेंद रेस्टुरेंट से हो रही है जेवेंद रेस्टुरेंट बैतूल से जी मेरा नाम अनुसैया शाहू है मैं मैं सदर में रहती हूँ मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था कल जो मैंने न कुछ ही समय बाद उसको कैंसिल कर दिया था और लेकिन क्या हुआ था जो मैंने ऑर्डर दिया था उसकी मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी और मैंने अपना ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया तो लेकिन मैंने अपना ऑदर तो रद्द कर दिया लेकिन जो मैंने पेमेंट करी थी उसका मुझे पैसा वापस नहीं मिला है तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके मुझे मेरे पैसे वापस करने की कृपा करें क्योंकि जब ना ही मैंने आपका ऑर्डर रिसीव किया ना ही आपने ऑर्डर डिलीभर किया तो फिर पैसे किस बात का आप रख रहे हो मैंने ऑर्डर किया था उसमें क्या था कि कैश ऑन डिलीभरी का ऑप्शन था नहीं ऐसा था कि आपको ऑनलाइन तुरंत ही पेमेंट करना है तो मैंने भी कर दिया की भाई अब ऑर्डर कर ही रही हूँ तो दे ही देती हूँ लेकिन अब मुझे जब मैंने ऑर्डर नहीं किया कुछ समय बाद उसमे कैंसिल का ऑप्शन था क्या आप इसको रद्द कर दीजिए आपको आपकी पेमेंट वापस मिल जाएगी जो भी आपने की है और मैंने उसको कैंसिल कर दिया पेमेंट पर वापस अभी तक मिली है जब आपकी पौलिसी में है कि आपको हमे वो पैसे वापस करने पड़ेंगे भले ही हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते जब आपका ऑर्डर मुझ तक पहुँचा ही नहीं और मैंने कैंसिल कर चुकी हूँ तो मुझे मेरे पैसे जितन जल्दी हो सके आप वापस करिए अगर आप ये पैसे वापस नहीं करते हो तो मैंने आपके यहाँ न कम्पलेन कर दूँगी तो मुझे जितना जल्दी हो सके आज की आज मेरे है न पैसे वापस करने की कृपा करें